म्हजो जल्म गोंयान जाल्लो आनी हांव रावतालो महाराष्ट्रान थंयसरली म्हजी मात्रृभाशा आसली ती मराठी आशिल्ली आनी मागीर आमी गोंयान शिफ्ट जाले गोंयान शिफ्ट जाले आनी म्हजी मागीर हांगासरूच रावन खावन न्हय सगळें सो लोकां कडेन उलयतालो तेन्ना पयलीं स्टाटींग मराठी उलोवंक लागलो मागीर म्हजीं फ्रँडां बी जाली तांच्या कडेन मराठी उलयता उलयता उलयता मदींच ल्हव ल्हव कोंकणीन शिफ्ट जालो हांव कोंकणीन शिफ्ट जालो मागीर कोंकणींत उलोवपाक लागलो कोंकणी तशी हाड भाशा ना सारकी एक मराठी भाशेनूच जस्ट उतरां मातशीं वयर सकयल अशी आसा पूण म्हाका ती सोपीं पडली हें करपाक एडेप्ट करपाक म्हणल्यार हें करपाक म्हज्या हातून हें करपाक उलोवंक लागलो मराठी कोंकणी उलोवंक लागलो मागीर सगल्यां कडेन तसो हांव कोंकणीच उलयता कोंकणी ही एक असली भाशा आसा जी लोकां कडेन उलोवपाक बरी पडटा कित्याक हांगा लोक हिंदी उलयना मराठी उलयना आनी दुसरी भाशा उलयना लोक आसा बट सगली जाणां उलयता ती कोंकणीच उलयता भाशा म्हूण म्हाका ती सोंपी पडली भाशा उलोवपाक लोकां कडेन कम्युनिकेट करपाक